سیارے تو بہت سارے ہیں اس جہان میں لیكن ہمارا جو پسندیدہ سیارہ ہے وہ اللبنان ہے جو میرا بہت ہی زیادہ پسندیدہ سیارہ ہے جو مجھے بہت زیادہ متأثر كرتا ہے